हमसब मन्दिर गेलियै घुमैके लेल जल चढ़बै लए आओर खेत आर जाइ छियै घुमै लए तीर्थ यात्रामे गड़ी से टेम्पू से जाइ छियै गङ्गा आर नहाने केलिए जाय छियै आओर इधर उधर दूरा आर पर आओर पेठिया आर बजार आर इसब घुमै रहियै